उत्तर प्रदेश जा जेका समाचार पत्र आहिनि ज़ाइफ़ुनि लाइ जेको आहे ख़ासिकर कर महिलाउनि लाइ जेका मुद्दा हूंदा आहिनि ॾाढे नमूने ब बढ़िया नमूने सां ॾेखारींदो आहे उन्ही में जेको आहे ज़ाइफ़ुनि जी ॻाल्हियूं सुठे नमूने उन्ही जे अधिकारनि जी न मौलिक अधिकारनि जी ॻाल्हियूं बि बढ़िया तरीक़े सां रखंदा आहिनि और उन्ही के गोर्मेंट ताईं कीअं पुॼे उन्हनि जे हित जी ॻाल्हियूं ज़ाइफ़ुनि जी हित जी ॻाल्हियूं ॿुधणी खपेनि त उन्ही खे पुॼाइण लाइ जेका उत्तर प्रदेश जा मीडिया आहिनि समाचार पत्र आहिनि सभई उन्ही खे बढ़िया तरीक़े सां पेश कंदा आहिनि इन में कोई दो राय कान्हे जंहिं सां की सरकार ताईं ॻाल्हियूं पुॼेनि और सरकार इन्ही ते वरी वीचारु करे की ज़ाइफ़ुनि जे जेका बि मुद्दा आहिनि उन्हनि जी कीअं हलु कयो वञे उनजो मतिलबु कीअं क़ानून ठाहिया वञनि की कंहिं बि तरह जी ज़ाइफ़ुनि खे किथे बि कंहिं बि क्षेत्र में प्रोब्लम्स न अचे